اترپردیش میں تعلیمی نظام اگر کہیں بگڑا ہے تو سب سے زیادہ گورمنٹ اسکولس کا بگڑا ہے تعلیمی نظام وہاں ہی پڑھائی نہیں ہوتی ہے جب بچہ شروع سے ہی نہیں پڑھتا ہے مطلب جو گورمنٹ اسکولس ہیں چھوٹے سے ہی پرائمری ہے یہ یہاں نہیں پڑھتا ہے وہ چاہے پھر چھوٹے ہوں یا بڑے ہائر ایجوکیشن والے ہوں وہاں ہی تعلیمی نظام سب سے زیادہ خراب ہے سب سے زیادہ خراب گورمینٹ اسکولس کا ہے میں نہیں کہتا کہ گورمینٹ اسکول ہر جگہ کا خراب ہے بہت سے ایسے اچھے کالجیز بھی ہیں جہاں گورمینٹ اسکول میں تعلیمی نظام بہت اچھا ہے لیکن جو بیسک ہیں ان میں تعلیمی نظام بہت ہی خراب ہے جو چھوٹے بچوں کے اسکول ہیں پرائمری ہو گیے فائو ٹو ایٹ یہ ان میں تعلیمی نظام بہت خراب ہے تو میرے حساب سے یو پی میں اتر پردیش میں جو ہے تعلیم کا نظام بہت ہی خراب ہے اس میں آپ کا ہی تعلیم کا نظام جو ہے نیو اسکلس یہ بچے کو پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے نیو اسکلس کہاں سے بچہ سیکھے گا جب پڑھا ہی نہیں رہے ہیں ٹیچرس آتے ہی نہیں ہیں پڑھانے کے لیے تو نیو اسکلس تو بہت دور کی بات ہے بچوں کو پڑھنا تک نہیں آتا جب لکھنا تک نہیں آتا ہے تب نیو اسکلس کی بات کہاں سے کرے گا بچہ